قدیم زمانے سے کنوئیں سے پانی نکالنے کا جو ایک روایتی طریقہ رہا ہے کہ ہم ڈول کے ذریعے سے یا بالٹی کے ذریعے سے اس میں رسیوں کو باندھ کر ہم کنوئیں سے پانی نکالتے ہیں ایک وہ طریقہ رہا ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے بعض مقامات پر لیکن موجودہ دور ایک ترقی یافتہ دور ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اس دور میں سائنس نے مشینیں ایجاد کی ہیں انہیں میں زمین سے زمین کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے جو موٹر اور برقی موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اسی برقی موٹر میں ہم بڑے پائپ کے ذریعے سے اور بڑی چیزوں کا سہارا لے کر بجلی کا اور بڑے موٹر موٹے پائپ کا سہارا لے کر ہم کنوئیں سے اس برقی موٹر کا استعمال کر کے پانی کو کنوئیں سے نکال سکتے ہیں اور اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی آسانی فراہم ہوتی جیسے وقت کی بچت ہوتی ہے اور کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ پانی ہم اپنے پاس اس کا ذخیرہ کر سکتے ہیں اپنے استعمال میں لانے کے لیے تو ہمارے پاس اس وقت یہی آئیڈیا ہے کہ برقی موٹر کے کا استعمال کر کے اور اس کو اس میں پائپ وغیرہ کا سہارا لے کر جس طرح ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں ٹنکیوں میں پانی بھرنے کے لیے اسی طرح ہم زمین کنوئیں سے پانی نکالنے کے لیے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے برقی موٹر کا سہارا لیتے ہوئے ہم کنوئیں سے پانی نکال سکتے ہیں